म्हाका काणकोणसान मार्गांव वसपा जाय आशिल्लें एक दिसा खातीर म्हूण हांवें एक कॅब बूक केली खंय वचपाचें कितलो टायम लागतलो सगलें हांवें त्या ड्रायव्हरा कडेन उलयलें ताणें म्हाका सांगलें की आपूण फुल्ल दिसाक खूब कडेन तुका भोंवडायतलो आनी पांच हजार रुपया घेतलो म्हणून सो हांवें ताका तेन्ना थोडे पयशे गुगल पेचेर दिले आनी उरलेले पयशे मागीर सांजेचे जेन्ना सगले दीस फूल भोंवून जातलो तेन्ना उरलेले पयशे देता म्हणून सांगलें सो ताज्या उतरान ताणें म्हाका सगल्या दिसाच्यो फूल खूब कडेन भोंवडायलो आनी सांचेर सांजेर म्हाका घरा पावयलो तेन्ना हांव उरललो एमावंट ताका पे करतालें तेन्ना तांणी म्हाका म्हटलें की तुजे सगले धरून आठ हजार जाता म्हणून हांवें ताका किद्या काय विचारलें ताणें सांगलें म्हाका की हांव खूब कडेन भोंवलें खूब कडेन रावलें खूब कडेन गेलें अशें म्हणून गेलें म्हणून तो म्हजेर पुलीस केस करता म्हणटा हांवें ताका हांवें जेन्ना ताज्या कडेन क्रॉन्ट्रेक्ट केलेलें तांणे तेन्ना म्हाका सांगलेलें की सगलें पांच हजरा भितर जातलें म्हणून पण आतां तो म्हणटा की म्हजे आठ हजार जाता म्हणून एजंसी सर तुमा सांगा कितें करपाचें आतां हांव फकत तुमच्या उतराचेर तांणे सांगलेले म्हणून रेडी जालेले किद्या सगलें पांच हजरा भितर जातलें म्हणून आतां आठ हजार म्हणटा जाल्यार कशे करप हांव आतां तुमकां फकत म्हजे एक थोडेंशे दिवपाक रेडी जाता